आं जी म्हाराज ओह् डेकोरेशन आह्ले बोल्ला दे तुस असें घर फंक्शन ऐ कोई ते डेकोरेशन करानी ऐ किन्ने पैसे केह् रेट ऐ थुआढ़ा स्हाब कताब ते घर साढ़े रियासी न ऐं आं कोई त्रीह् बाय पंजाह् दा एरिया डेकोरेट करना ऐ आं नेईं नेईं असें शैल डेकोरेशन चाहिदी असें बधिया डेकोरेशन करनी आं ब्याह् दा फंक्शन ऐ ते किन्ने पैसे ऐं छे ज्हार रपेआ जां पैंती ज्हार चलो ठीक ऐ तां अस करी लैन्ने आं सलाह् घर भी सनाने आं तुसें ई ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ